हाथ से बने कपड़े और बाज़ार में रेडिमेड कपड़ों में बहुत अंतर होता हैं क्योंकि रेडिमेड कपड़े अपने बॉडी के हिसाब से नहीं बनते अपने शरीर के हिसाब से कपड़े नहीं बनाएँ जातें हैं वह एक कुछ संस्थाएँ होती हैं कुछ कम्पनियाँ होती हैं वो जो कपड़ों को डैरेक्ट बना करके बेच देती है लेकिन सिले हुए और बुने हुए कपड़े अपने शरीर के हिसाब से बनाए जाते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं अक्सर लोग समय के अभाव में पहन लेते हैं सिले हुए कपड़े रेडिमेड कपड़े पहन लेते हैं क्योंकि मार्केट में चलन ज़्यादा हो रहा हैं तुरंत कपड़े मिल जाए कही जाना हो तो अपन जैसे खरीदे पहने और चल दिए लेकिन कुछ अच्छे लोग जो होते हैं जिनकी बहुत अच्छी सोच विचार होते हैं वो लोग हमेशा सिले हुए कपड़े पहनते हैं समय से पहले जो जागरूक होते हैं वो पहले कपड़े को सिला लेतें हैं और कुछ आलसी केटेगरी के लोग होते हैं जो तुरंत खरीदा पहना चल दिए तो यह गलत हैं क्योंकि सिला हुआ कपड़ा अपनी बॉडी के उपरे बहुत शानदार जमता हैं उससे अपना शरीर का लोग कपड़े की बनावट पहनावा बहुत अच्छा लगता हैं रेडिमेड कपड़े में पैसे भी ज़्यादा लगतें हैं इससे अपना आर्थिक नुकसान भी होता हैं फट भी जल्दी जाते हैं मै तो यही कहना चाहता हूँ कि यदि व्यक्ति को कपड़े पहनना हैं तो उसको हमेशा सिलाकर पहनना चाहिए और स्वेटर वगैरह एक बार बुनवा लो तो कम से कम आठ दस साल तक वह भी अपने को चलती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि सिलें हुए कपड़े में और एक रेडिमेड कपड़े में बहुत फ़र्क होता हैं जिससे व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है कंफटेबल होता है इसलिए बड़े बड़े बाज़ारों में लोग रेडिमेड की बजाय कुछ थान के कपड़े खरीदते हैं और उसे सिलवा लेतें हैं जो बहुत ही अच्छे होतें हैं